हलो हलो हलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल तव्हां केरु हा बिल्कुल चओ चओ हा चओ दादी कहिड़ी परेशानी अथव हा हा हा बिल्कुल बिल्कुल उता ई ॻाल्हाइ रहियां आहियूं असां हा हा हा हा उता ई ॻाल्हाइ रहिया आहियूं ॿुधायो सभु छा था करे सघूं तव्हांजे लाइ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मां अॼु त ॾाढो मतिलब व्यस्तु आहियां मां अॼु त नथो अची सघां अची अॼु त नथी अची सघां ऐं मुंहिंजा माण्हू बि जेके आहे ॿिए किथे कम में वियल आहिनि मतिलब ॿी जॻह ते वियल आहिनि त अॼु त कहिड़ो बि माण्हू असांजो फ्री कोन्हे त तव्हां चवंदो तव्हांखे सभु सुभाणे मोकिले सघो था सुभाणे तव्हांखे सुबुह जो डॉट साढ़े ॾह ताईं पहुंची वेंदा असांजा माण्हू अॼु केर आहे कोन्ह अगरि हूंदो केर त पोइ असां मोकिले छॾदासीं हीअंर अॻियां दादी केर आहे कोन्ह हा हा बिल्कुल हा हा हा हा ॾिसो हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि थी सघे थी अगरि मुंहिंजो कहिड़ो माण्हू अची थो वञे त मां तव्हांखे मोकिले छॾींदोमाव मोकिले छॾंदीमाव अगरि न आयो त पोइ हा पोइ सुभाणे थी सघंदो अॼु कहिड़ी बि हालत में न थी सघंदव त तव्हां हिकु कम कयो थी वेंदो त पोइ मोकिले छॾंदासीं ऐं न थियो त पोइ वरी नथी सघंदो तव्हां हिकिड़ो कमु कयो त पंहिंजे ॿारनि खे तव्हां ध्यानु रखो जेसताणी त शाम त थी वई आहे हणे ख़ाली राति राति जी ॻाल्हि आहे ॿारनि खे तव्हां ईअं कयो ॿारनि खे थोरो संभालियो उन्हनि खे मना कयो भाई हिते हिते हथ ना लगाइनि बाक़ी सुभाणे तव्हांखे त कीअं बि करे असां मोकिले छॾंदासीं तव्हांजो कम थी वेंदव हा बिल्कुल बिल्कुल हूंदो त असां मोकिलिंदासीं बिल्कुल असां बिल्कुल बिल्कुल हा हा बिल्कुल हा हा हा हा हा बिल्कुल असां मोकिलिंदासीं असांजो फ्री थींदो जीअं ई माण्हू कहिड़ो बि तव्हां ख़ाली एड्रेस लिखारया छॾियो ह अच्छा अच्छा अच्छा हा त तव्हां अच्छा अच्छा अच्छा हा त तव्हां मूंखे एड्रेस लिखाराए छॾियो मां उते तव्हांखे मोकिले छॾंदीमाव हांजी ॿुधायो हा मकानु नंबर हिकु ठीकु आहे हांजी हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं तव्हंजो नंबर इयो ई अथव न नंबर इयो ई अथव तव्हांजो हा ठीकु हा हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे दादी हाणे तव्हां टैंशन न कयो अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे कोई दिक़तु कोन्ह ईंदव तव्हां राति जो ख़ाली थोरो ध्यानु रखो ऐं सुबुह तव्हांखे माण्हू पहुंची वेंदव असांजा कोई दिक़तु वारी ॻाल्हि कोन्हे जेके बि तव्हां दिक़तु हुजंदव तव्हां सॼी उन्हनि खां ॻाल्हि कजो भाई इन शइ में अर्थिंग थी वई आहे इन इन में करंट अचे पियो हो सॼो तव्हांजो जेके बि दिक़त अथव सॼियूं सॉल्व करे छॾंदव ऐं सॼी हटाए छॾंदव दिक़तु

जय जय झूलेलाल